हैलो हा जय झूलेलाल हा ॿुधायो अछा बिज़नेस स्टार्ट करिणो आहे

हा लोन जे लाइ सुविधा आहे बिज़नेस जे लाइ सुविधा ॾाढी सुविधा आहे तव्हांखे पहिरीं पंहिंजो अकाउंट खोलाइणो पवंदो करंट अकाउंट खोलाइणो पवंदो ऐं आधार कार्ड पैन कार्ड जे लाइ ईपट कराइणो पवंदो ऐं बिज़नेस जे जो तवां प्रोपर्टी जो बि पंहिंजो बुटिक खोलियो था हुन जी जॻहि जो एग्रीमैंट कॉपी आहे उहो हुन जी कॉपी जी जैरोक्स लॻंदी ऐं प्रोपराइटर केरु आहे हुन जो उहो लॻंदो

हा हा हा रजिस्टर डॉक्युमैंट खपनि जो गोवर्नमैंट सां रजिस्टर हा हीउ लॻंदो आहे इंट्रैस्ट त इअं त असां अरिड़हां परसेंट इंट्रैस्ट वठंदा आहियूं बिज़नेस जे मथां ऐं डिपैंड हाणे केरु हलाए थो बिज़नेस त हुन जे मथां बि डिपैंड थो करे जो यंगस्टर हलाईंदा आहिनि त हुननि खे छाहे एतिरो इंट्रैस्ट वठंदा आहिनि बाक़ी अगरि एज वाइज़ बि लॻंदो आहे हाणे जंहिंजी बिज़नैस फैमिली ताकत ई नाहे मतलबु जो एल्ड ऑल्ड एज आहिनि पोइ त उहो हुननि जे लाइ त बिज़नेस एप्रूव्ड थींदो बि नाहे हा त तव्हां जी एज घणी आहे हुन जे हिसाबु सां ही लोन मतलबु सैंक्शन थींदो ऐं त तव्हां जो प्रिविअस बैकग्राउंड बि ॾिसंदासीं कहिड़ो उहो तव्हांजो हा त तव्हांजो सिबील स्कॉर ॾाढो सुठो हूंदो पोइ त टैंशन नाहे हा हा उहो हिकु दफ़ो तव्हां बैंक में अकाउंट खोलाईंदव ऐं अची करे मूंसां मिलंदव त साम्हूं साम्हूं ॻाल्हाए करे कुझु थी सघंदो आहे इअं ऐं तव्हांजो छाहे ओर जंहिंमें लोन चालू आहे अकाउंट में हुन जो स्टेटमैंट खणी ईंदो त हुन जे हिसाबु सां बि फ़र्क़ु पवंदो न अगरि तव्हां ॾह हज़ार पंदरहां हज़ार रुपया महीनो भरींदा आहियो पोइ त टैंशन ही नाहे मतलबु तव्हां ॾाढा सिबील स्कॉर जे कल्ट हिन में बि प्रोसीजर में बि ॾाढा सुठा आहियो ऐं लोन में बि कोई प्रॉब्लम न ईंदी छा जे करे ॾिसु छा जे करे हा हा त मंडे मंडे टू फ्राइडे नोर्मल टाइमिंग आहे सुबुहु जो नवे खां वठी करे ॾींहं जो ॿीं लॻे ताईं वरी पोइ हुन खां पोइ सैटरडे ॾींहुं हाल्फ डे हूंदो आहे त सुबुह जो नवें खां वठी करे हिकु लॻे ताईं हूंदा आहियूं हा अचो मींजे हा डॉक्युमैंट गॾु खणी अचिजो ऐं जो लोन चालू थियो हुन जो स्टेटमैंट खणी अचिजो त साम्हूं साम्हूं ख़बरु पइजी वेंदी पोइ तव्हां खे सिबिल स्कोर जी बि ऐं तव्हां ऐं तव्हां वैलिबल आहियो की न हो बि ख़बरु पइजी वेंदी जय झूलेलाल जय झूलेलाल